ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن میں ترقی نے دلی کی تاریخ کو اس طرح سے متاثر کیا ہے ٹرانسپورٹ کا انقلاب ریلویز میٹرو اور ماڈرن بس سسٹم نے شہر کے انفراسٹرکچر کو ٹرانسفام کر دیا دلی میٹرو نے کنیکٹیوٹی اور ٹریول ٹائم دونوں کو بہتر بنایا ڈیجیٹل انقلاب انٹرنیٹ موبائل فونس اور اسمارٹ فونس نے لوگوں کی زندگی آسان بنائی آن لائن بینکنگ ای گورننس ای لرننگ جیسے ٹولس عام ہو گئے ہیں میڈیا اور عوامی رائے ٹی وی ریڈیو اور سوشل میڈیا نے پوولٹیکل اویئیرنیس کو بڑھایا ہے اب لوگ زیادہ انفارمڈ ہیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو ایکسپریس کرتے ہیں کاروبار کا نیا انداز ای کامرس پلیٹفارمس جیسے امیزون فلپ کارٹ نے شاپنگ اور سیلنگ کا طریقہ بدل دیا لوکل دکاندار بھی آن لائن بزنس کر رہے ہیں تعلیم میں ٹیکنالوجی اسمارٹ بورڈس آن لائن کلاسز اور ایڈ ٹیک ایپ سے اسٹوڈینٹس کو ماڈرن ایجوکیشن مل رہی ہے کووڈ نائنٹین کے بعد اس کا رول اور زیادہ بڑھ گیا تاریخی ورثے کی تحفظ ٹیکنالوجی کی مدد سے مونومنٹس کا ڈیجیٹل ریکارڈ بن رہا ہے تھری ڈی اسکیننگ اور ورچوئل ٹور سے ہیریٹیج سائٹس کا بہترین حفاظت ہو رہی ہے